असांजी जेकी सिंधी ॿोली आहे उन जो जेको जॾहिं हिकु हिकु शइ जंहिं में मां उन जो अनुवाद कयो पंहिंजे दोस्तनि खे जेके माण्हू जामु ख़ुशि थिया उन भॼन खे हिकु भॼनु हुयो जामु सुठो हुन भॼनु जेको आहे उन जो जेको मतिलबु आहे उहो मुंहिंजे दोस्तनि खे खपंदो हुयो त मां उन्हनि खे चयो की ठीकु आहे मां तव्हांखे ॿुधाईंदोमांव त मां उन्हनि खे जेको सॼो भॼनु आहे उन जी हिकु हिकु लाइन मां उन खे सिंधी जेकी लाइन आहे उन खे हिंदीअ में अनुवाद कयो ऐं उन खे मां पंहिंजे दोस्तनि खे ॿुधायो ऐं जेको त मुंहिंजा दोस्त जे पंहिंजी हिंदी ॿुधाईंदा आहिनि शयूं जेकी सुठियूं सुठियूं उन्हनि खे बि मां सिंधीअ में ॿुधायो जेको ठहियो भाई कहावत ठाहे करे उन खे मां कॾहिं कॾहिं लिखंदो आहियां हिंदी में देवनागरीअ में ॿियो त मुंहिंजा जेका दोस्त आहिनि जेको अनुवाद करिणो हूंदो आहे सिंधीअ में उहो जामु मूंखे अनुभव हिकु दफ़ो ॿ दफ़ो थी चुको आहे जंहिंसां मूंखे हेॾो सुठो लॻंदो आहे की भाई जेकी मुंहिंजी सिंधी ॿोली आहे उन जो माण्हुनि खे ॼाण आहे उन्हनि जे बारे में की भाई जेकी असांजी सिंधी ॿोली आहे उन जे बारे में माण्हू चवनि था की भाउ असांखे पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ में जेकी सुन्हरा सुन्हरा अक्षर आहिनि उहे मूंखे असां तव्हां मूंखे अनुवाद करे ॿुधायो की हेॾो सुठो कंहिं लिखियो आहे ऐं कीअं उन्हनि लिखियो आहे ऐं छा हिन जो मीनिंग आहे हिन जो पुठियां हिन जो छा मतिलबु आहे इहो सभु ॿुधायो त उहो सभु मूंखे ॿुधाइणु जामु वणंदो आहे जय झूलेलाल